हेलो सब्जी केना बेचै छियै सब्जी केना बेचै छियै आँय हँ आलू की भाव बीस रुपए बन्धा कोबी हँ परवल पचास हँ हँ आ अथी सजमैनि करैला

आ अथी बैगन दू किलो कोबी चाही हँ पॉंच किलो करैला चाही हूँ आल आलू चाही अढ़ाइ किलो भिण्डी चाही पॉंच किलो हँ परबल दू किलो हँ दू किलो भए गेलै हँ आरो लेबै दालि आ रुपैआ केतना लै छौ रुपैआ केतना दिअ पड़तै हँऽ ई जतना समान लेलियै एकर कतना पैसा होलो हेलो जेना अढ़ाइ किलो आलू पाँच किलो आलू कहलियो हँ तऽ बीस रुपए किलोके होलै पॉंच किलोके होलै सेऽ तऽ एक सए रुपैआ पाॅंच किलोके एक सए परवल अढ़ाइ कि